जी हैलो बोलिए अन किसानभोग है मालदा है सीपिया है और यही है यह सिंदूरिया यही है उसको साठ रुपये किलो है लास्ट में पचास रुपये लगा देंगे क्वालिटी तो अच्छा है आपको मनपसंद आए तो बोलिए चालीस रुपये लगा देंगे उसका भी इधर से जाने वाला कोई नहीं है उधर से ही भेजिए इधर सारे चले गए अपनी अपनी ड्यूटी पर अलग अलग ठीक है अभी माल टूटा हुआ नहीं है माल तोड़वाएँगे उसके बाद ही भेजेंगे तब तक ला आप अपना जी लग ही जाएगा तो आप तोड़ा इंतज़ार कीजिए जी टाइम आगे बढ़ाइए

ठीक है रखेंगे और माल र